ہمارے علاقے میں ڈاکٹر اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والوں کی کمی نہیں ہے یہاں بہت سارے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں ہر گاؤں اور ہر ایک محلہ میں ڈاکٹر موجود ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان میں سے بہت کم ہی ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے اور پھر ڈاکٹر بن گئے ہیں یعنی ان میں سے چند ہی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو باقاعدہ طور پر میڈیکل کے کسی ادارے میں جا کرا پڑھے ہوں وہاں اپنا وقت لگائے ہوں اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہوں اور پھر ڈگری کے لیے ڈگری لے کر ڈاکٹر بن گئے ہوں جی جناب ایسا ہی بالکل بھی نہیں ہے ہمارے یہاں کے ڈاکٹر ایسے ہیں کہ کسی مشہور اور بڑے ڈاکٹر کے پاس اپنا کچھ وقت لگا دیا کچھ سال تک ان کے ساتھ رہے ان کی خدمت کی اور ان کو دیکھا کہ کیسے دوا لکھتے ہیں کون سی دوائی بخار میں کون سی دوائی سڑ درد میں اور کون سی پیٹ درد میں دیتے ہیں انجکشن کیسے لگاتے ہیں پانی کیسے چڑھاتے ہیں یہ ساری چیزوں کو وہ دو سال یا پھر تین سال تک سیکھتا ہے پھر اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ان نے اس نے ایک دکان کھول لی اور وہ خود ڈاکٹر بن گیا ہے اس طرح ہمارے یہاں لوگ اس کو ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ان سے ہی اپنا علاج کڑاتے ہیں ہمارے یہاں پورنیہ میں ایک میڈیکل کالج ہے وہاں لوگ تعلیم حاصل کڑتے ہیں پڑھائی کڑتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے دونوں اپنے مستقبل کے حساب سے پڑھتے ہیں لیکن یہ ابھی جلد ہی شروع ہوا ہے اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی پرھے لکھے ڈاکٹر ہوں گے